ہم کو سب سے سفر کرنے میں دوست لوگوں کے ساتھ بہت مزہ آتا

چیز کی ایک دن کی بات ہے جب ہم لوگوں نے وہاں گئے ایک رشتے داری میں پارٹی کرنے موج مستی کرنے تو اس سمے اس طرح کی بات ہوئی پھر وہاں پہ بہت مزہ کیے بہت انجوائے کرنا پڑا شادی کی فنکشن تھی اس میں پارٹی کیے مستی کیے موج کیے بہت طرح کا بات ہوئی اس طرح کا کنڈیشن ہو ہم لوگ وہاں گئے تو بہت مزہ آیا لیکن دوستوں کے ساتھ ہنسی مستی جوخ ادھر کا اس طرح کا بات کرنا ایسے کرنا ویسے کرنا اس طرح کا کرنے میں بہت مزہ آتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم لوگ کو بہت اچھا لگا بھی پھر ہم سوچے پھر وہیں پہ جاؤں پھر دوست لوگ کے ساتھ سفر کروں بہت اچھا لگتا ہے دوستوں لوگوں کو سفر کرنا جوک نستی نوک جھوک کرنا کسی کو ہنسانا کسی کو ستانا کسی کو مستی کرنا کسی کو انجوائے کرنا پھر اس طرح سے میٹر میں آ جانا ہنسی بہت اچھا لگتا ہے جب دوستوں لوگ کے ساتھ سفر کرتا ہوں تو کیونکہ دوست لوگ کے ساتھ جو سفر کی جاتی ہے نئی تو جوک نوک کسی کو چڑھانا کسی کو مستی کرنا کسی کو انجوائے کرنا سب اس طرح کا کنڈیشن لگا رہتا ہے تو بہت اچھا لگتا کیونکہ دوستوں لوگ کے ساتھ سفر کرنے میں بہت مزہ آ جائے گا ستاتا ہے کسی کو خوب ستاتا ہے ترساتا ہے گھماتا ہے پھراتا ہے اس طرح سے کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اسی لیے سفر کرنے میں دوست لوگ کے ساتھ خاص طور سے پارٹی سارٹی آر میں جانے میں سفر کرنے میں بہت مزہ آتا ہے